جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کی دیہی کمیونٹی کے ثقافت میں رقص کتنا اہم ہے لوگ اس سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں تو میرے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جن کے یہاں رقص رقص بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ کچھ بھی پروگرام کرتے ہیں یا کچھ بھی تقریب کرتے ہیں شادی بیاہ میں بنا رقص کے اسے نہیں مناتے ہیں تو ان کے یہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ڈھول باجے بجاتے ہیں اور عورت اس پہ ڈانس کرتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ڈھول باجے بجاتی ہیں اور مرد اس پہ وہ ڈانس کرتے ہیں تو کبھی جب ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لطف ہم بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ لوگ بہت اچھا ان کے یہاں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ بنا ڈانس کے تقریب نہیں مناتے ہیں